گاتے وقت اپنے جسم اور چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ضرورت ہے مشق خوب کرنے کی ضرورت ہے ریاض خوب کرنے کی ضرورت ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گرم پانی پیے ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور مسالہ دار کھانے پینے کی اشیاء سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے بالکل لائٹ کھائیے تاکہ آپ کی آواز تندرست ہو آپ کی آواز صاف طور پر سامنے آئے